हाँ मुझे पाँच नंबर याद है दो लाख पच्चीस हज़ार एक सौ दस तीन लाख चार हज़ार एक सौ बाईस छः लाख दस हज़ार तीन सौ पैंसठ आठ लाख अट्ठारह हज़ार सात सौ नब्बे चार लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ दस